हमारे घर में बागवानी होना चाहिए क्योंकि हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है बागवानी करने में बागवानी पौधे हमारे पाराव पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है इनमें रहने वाले पौधे हमारे हवा को साफ करने ऑक्सी करने और ऑक्सीजन भी देते हैं इसलिए हम पौधों को बचाने का नियंतर प्र अभ्यास भी करना चाहिए सबसे पहले हमें समझना है कि पौधे क्यों ज़रूरी पौधे इसलिए ज़रूरी हैं कि उनसे हवा को साफ करते हैं कार्बन डाइआक्साइड को ऑक्सीजन में बदल भी देते हैं पौधे लगते हैं पर पर्यावरण में खुले हवा में भी ऑक्सी उसमे भी हवा ऑक्सीजन रहती है किन्तु अब हमने यह समझ की अभ्यास में सा पौधे लगाना भी अभ्यास में शामिल हो सकते हैं सबसे पहले कदम होगा कि बच्चों को एक छु एक छोटे मतलब एक छोटे से बच्चों को भी एक पौधा लगाना चाहिए जिसे उन्होंने अपने पौधे की देखभाल पौधे की देखभाल भी करना चाहिए बच्चों को समझना चाही चाहिए कि इसमें क्या क्या किया जाता पानी भी देना पड़ता है ये सब चीज़ें देखी जाती हैं हर कदम में उन्हें सिखाना होता है कि घर में ईस्कूल में बड़ों मतलब ईस्कूल में जहाँ भी अगर प पौधे लगाए वहाँ पर की उसकी देखभाल भी करे साथ में तीसरा कदम ये भी है कि उनसे एनर तीसरा कदम ये भी है कि एनर्जी भी बचाना हैं हम अपने घरों में बिजली का इस्तेमाल भी करते हैं और ये भी काम इस्तेमाल कम कर सकते हैं जैसे की लाइटें बंद करना पर जे वो करना ऊर्जा भी बचा सकते हैं